हम कीर्ति कुमारी बाजि रहल छी महरैलसँ हम आइ सुबह नओ बजे अहाँके रेस्टुरेंट जायकामे चारि प्लेट पनीरक आर्डर देने छलहुँ हमर घरमे ककरहु तबियत बहुत जोर खराब भऽ गेलनि हुनका लऽ के डॉक्टरके पास जयबाक छै एहिके कारणवश हमरा अहाँकेँ जे आर्डर देने छलहुँ ओकरा रद्द करबाक यए हम ई आर्डर रद्द करयके लेल अहाँसँ क्षमा माँगैत छी हमर ई आर्डर अहाँ रद्द कऽ दिअ